हाइकिंग हाइकिंग इक बड़ा ही बड़ी ही खतरनाक चीजे ऐ इ'न्ना मजा आंदा ना इधरां जिसलै बंदा हाइकिंग करन बगैरा जंदा ना इ'न्ना गै मजा आंदा ना कि जियां बंदा नमीं नमीं चीजां दिक्खने दा बड़ा मन होंदा फिर इक खास चीज एह्दा हां कि जिसलै सनसैट दिक्खदा ना सवेरै ओह् बड़ी ही मजा आंदा इक दूई खासी गल्ल इ'यै कि बंदा जेह्ड़ा रातीं दिन बगैरा शामीं बगैरा हाकिंग करै ते सं'ञा सन राइस ते सनसैट बड़ा ही मजा आंदा उसी दिक्खने दा मेरा में हाइकिंग करन बड़ी जगहा गेदा मगर जेह्ड़ा सारें कोला बड़ा मजा आया हा हाइकिंग करने दा मेरा इक भ्राऽ ऐ मेरी मासी दा गै मुड़ा ऐ ओह् ऐ आर्मी च ठीक ऐ आर्मी च ओह् ते ओह्दी युनट ही इधर उधमपूर आह्ली साइड उधर मतलब कि जेह्लै पी टी बगैरा होंदी में बी गेआ इक बारी ओह्दे कन्नै मिलन उ'दे कोल में पंद्रहा दिन कट्ट मगर जो मिगी मजा आया ना मिगी उत्थै बड़ा ही मजा आया जियां उं'दी सवेरे हाइकिंग बगैरा पर जंदे हे ओह् कोई कम्म कुम्म करदे मैकसिम्म हाई एल्टिटुड हाइकिंग पर जंदे हे हाइकिंग करने दा बड़ा ही जैदा मजा आंदा हाइकिंग पर इ'न्ना मजा आंदा ना कोई स्हाव नी ऐ जिसलै हाई एल्टिटुड हाइकिंग पर लेई जंदा हा कन्नै उप्परां इक आर्मी आह्ले कन्नै होंदे हे ते दूए इंडियन आर्मी थुआनूं पता ते ऐ कि अग्गें कि'न्नी खतरनाक ऐ मेरा ते ड्रीम जाब ऐ एह् उप्परां इक हाई होइया आर्मी आह्ले कन्नै होंदे हे ते दूआ मजा ही बड़ा आंदा हा हाइकिंग ते जिसलै सारे कोला पैह्लां जेह्ड़ा एडवैंचर्स हाइकिंग ही इ'यै ही इ'दे दे च बड़ा ही जैदा मजा आया हाइक करने दा स्टार्टिंग दा जिसलै हाइकिंग करने चले ते बड़ा डर लगेआ मिगी लगेआ कि में पेई आना बगैरा बगैरा पैर स्लिप भज्जी आना एह् होई आना वो होई आना मगर नेई जिसलै भेइयै ने मिगी आखेआ कि बड़ा ही मजा आंदा ते चल ठीक ऐ ते में साह् भरेआ ते चलदा गेआ उं'दे कन्नै हाइकिंग करदे करदे में बड़ा ही जैदा एडवैंचर्स चीजां कित्तियां जियां में हाइकिंग उप्पर चढ़दे गेआ थोह्ड़ा प्हाड़ बगैरा चढ़दा गेआ ते इ'यां गै इ'न्ना मजा आंदा रेहा ना कोई साह्ब नीं ओह् करने दा जियां जियां प्हाड़ चढ़दा गेआ इ'यां नमें नमें मतलब कि बड़ा नेचर बारे प्रकृति ते बारे च बड़ा केश लभा लगा करन इन्नियां इन्नियां नमीं नमियां चीजां लबदियां साह्नू ते बड़ा कैंट नजारा होंदा हा उप्परां हाइकिंग करदे समें जेह्ड़ा कोई बी प्हाड़ उप्पर हाइकिंग करने जिसलै खल्ल दिक्खने दा नजारा जेह्ड़ा होंदा बड़ा ही खुबसूरत होंदा बड़ा ही मजा होंदा दिक्खने दा दूआ ऐ एह् कि हाइकिंग करदे इ'न्ना मजा आंदा ना कोई साह्ब नीं दूआ दूआ इक चक्कर होर एह् हाइकिंग उप्पर ना इक ते मजा बी ऐ ते दूआ ते ओह् बी ऐ नुकसान नुकसान नीं हैल्थ इशुस बी बड़े होंई जंदे इ'दे कन्नै जियां कोई कोई हाइकिंग करने जादे जिसलै मती उप्पर पुज्जी आंदा कुसा गी साह् दी प्राबल्म कोई कुछ मगर मेरे कन्नै कुछ नीं होएया में जिसलै जियां जियां हाइकिंग दे उप्पर चलदे रेह् जंगल च में बड़े इ'यां जानवर दिक्खे जियां मोर बगैरा बड़ा ही मजा आया इ'यां मजा ही बड़ा आया जियां नमीं नमीं प्रकार दियां चिड़ियां बगैरा दिक्खियां नमें नमें नमें नमें पक्षी बगैरा दिक्खे इ'न्ना मजा आया कोई साह्ब नीं ते कन्नै कन्नै हाकिंग दे उप्पर उप्पर ते कन्नै आर्मी आह्ले कन्नै उधरां बी थोह्ड़ा इ'यां ऐ कि इं'दे कन्नै जेइयै ते बहोत मजा आना कोई नीं लगेआ डर कोई स्लिप बगैरा किश होइया मरी आना आ'ऊं खल्ल पेइयै सीधा ठाह् ते कम्म खराब होई आना दूआ ते बड़ा ही मजा आया यार उ'दा एडवैंचर्स हियां ओह् कड़ियां ओह्दे च आहें जंदे जंदे इक चीज होई साढ़े कन्नै इक बंदा गेदा हा उ'दा पैर होइया स्लिप उसी थोह्ड़ी लगी ते मुहां दे पार खल्लें इ'यां मुहां दे पार खल्लें ऐ मिट्टी ही उसी इ'न्नी नीं लगी फिर उसी फिर उसी लेइये फिर मतलब कि बाकी बी उ'दे कोल आइये फेर उसी बगैरा दवाई दवुई दित्ती सब कुछ दित्ता नाड़ा ठीक ठाक होइया ओह् बिल्कूल इ'यां नार्मल होइया मगर उ'दे बाद जिसलै जिह्लै मतलब कि बड़ा ही जैदा ओह् होंदा इ'दे च हाइकिंग करने दा इ'न्ना इ'न्ना लाभ होंदा ना कि इक ते हाइकिंग करने आस्ते साढ़ी बाड़ी बी साढ़ी जेह्ड़ी शरीर ऐ उसी बी बड़ा फायदेमंद ऐ इक ऐ जेह्ड़ी हाई एल्टिटुड पर हवा आंदी ओह् हाकिंग करने दे मतलब कि चारो साइड दे केह् बोलदे चारों साइड बहूटे बाह्टे लगे दे होंदे इक ते हवा बड़ी आई सकदी इ'दे च इ'न्नी कैंट आक्सीजन थोंह्दी ते दूआ होंदा कि इक ते ब्हा आंदी ठीक ऐ ते दूआ होंदा कि दूआ साढ़े फेफड़े आस्तै ब्हा थुआनू ते पता ते एह् कि कि'न्ना शुद्ध ब्हा होंदी इ'दे कन्नै मजे कन्नै साढ़ेी जेह्ड़ी खून दी सफाई बी होंदी इक ते उप्परां जेह्ड़ियां साढ़ियां लत्तां लुत्तां बगैरा बी खुल्ली आंदियां बड़ा इ'यां रिलैक्स फील करदियां ते दूआ केह् होंदा ऐ केह् इक लत्तां खुल्ली जंदियां ते दूआ मजा आंदा ते हाइकिंग करने दा दूए जिह्लै फिर केह् होआ हाइकिंग करादे हे ते इ'न्ने चिर जेह्ड़ा मतलब कि जेह्ड़ा कोच हा साढ़ा ओह् साह्नू करान ओह् साह्नू करान लगी पेआ बिच्च साढ़ा कोच साह्नू नमीं नमीं ट्रिकां बगैरा दियां कुछ कुछ ना देन लगी पेआ ओह् आखदा कि इ'यां करो ते इ'यां करो उन साह्नू दो तीन कत्थ बी कराए आहें ओह् कित्ता बड़ा मजा आया बड़ा ही जैदा मजा आया ते फिर जिसलै अस उप्पर पुज्जे ना ते बड़ा ते उत्थै इ'न्ना मजा आया ना कोई साह्ब नीं जिसलै आहें उप्परां शामीं दे टैम पुज्जना हा उत्थु'आं जिसलै सूरज डुबादा हा ना उसी दिक्खने दा इ'न्ना मजा आया ना कोई साह्ब नीं ते उप्परा आहीं शामीं दे टैम पुज्जे ना ते उत्थुआं दा जिसलै सूरज डुबादा हा उसी दिक्खने दा इ'न्ना मजा आया ना कोई साह्ब नीं उ'न्ना गै नजारा उ'दे कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी थकान चढ़ी दी ओह् पूरी टूटियै ते फोटो फाटो खिच्चियै बड़ा मजा आया में सूरज गी इ'यां फड़ेदा हा इ'यां करियै फोटो खिच्चे दा हा बगैरा बड़ा ही मजा आया दूआ ते इक जगहा पर गेआ जियां पता ते ऐ तुसेंगी में नेशनल बगैरा दा नेशनल प्लेयर हां ते जिस टाइम अस इधर गेदे हे हिमाचल आह्ली साइड इंटर नेशनल हिमाचल स्टेट नेशनल लान गेदे हे ते में वालीबाल प्लेयर ऐं ते में नेशनल लाना गेआ ते उत्थै बड़ा ही मजा आया हा हाइकिंग करने दा क्योंकि इक ते है गै बड़ा हाई नजारा गै इ'न्ना ना उ'दा बर्फ टाइप उसलै गर्मियें दे मोसम हे उत्थै मतलब गर्मी इ'न्नी कैंट ओह् हा उधरा दा प्रकृति इ'न्नी कैंट ही ना नजारा गै बड़ा दुलर्भ हा उधरा दा इ'न्ना मजा आ दा हा कोई साह्ब ही नीं ऐ जिसलै जियां जियां अस हाइकिंग करदे आहें चलिये साढ़ी वारां प्लेयर दी टीम जंदी ही बारां प्सेयर कन्नै इक कोच साढ़ा जिसलै दो दिन नेशनल कोला पैह्लें पुज्जी गेदे हे आखदे कि केह् करना उत्थै घुम्मी लैनेआं केह् कोच बोलदा चलो हाइकिंग करन चलचे फिर जिसलै अस जियां इ'न्ना मजा आया ना हाइकिंग करने दा कोई साह्ब नीं हाइकिंग करने कन्नै कोच ने साह्नू सलाह् दित्ती कि इ'यां हाइकिंग करना ते कन्नै कोच ने सनाया कि हाइकिंग दे केह् फायदे होंदे फिर केह् फायदे होंदे केह् फायदे नुक्सान केह् ऐ केह् फायदे ऐ केह् मजा आंदा केह् कि'न्ना कुछ आंदा कि बड़ियां चीजां गलाइ'यां उन बड़ा ही मजा आया इन्नियां चीजां गलाइ'यां ना कोई साह्ब नीं जियां जियां असें हाइकिंग करना स्टार्ट कित्ती इ'यां इ'यां थकान ते बड़ी होई मगर मजा बी आया इक मजा कोच ने साह्नू सनाए दा हा कि सूरज डुब्बना सूरज चढ़ने बारै बी बड़ा कैंट सनाये दा ही साह्नू एह् बी सनाए दा ही कि उप्पर चढ़े दा त् डुबदे दा नजारा दिक्खेओ कदें इ'न्ना मजा आना कोई साह्ब नीं जियां जियां चढ़े लगे साढ़े मन च एह् बी आया कि हां बड़ा मजा आना हा ते इक मन च एह् बी ऐ हा कि लग्गी लुग्गी आ लग्गी लुग्गी नीं आ खेलना बी ऐ हा ते जियां जियां मर्जी असें स्टार्ट किता हाइकिंग करना मजा ही बड़ा आया लत्तां दर्द करना शुरू लगी पेइयां होन फिर आसें रेस्ट कित्ती थोह्ड़ी फिर खादा खुदा किश कन्नै रूट्टी बगैरा लेती दी ही खादी टैंट लाई लुइयै थोह्ड़ा फिर जिसलै फिरी रातीं आहें उत्थै जंगल च बोन फाइर कित्ती ते जिसलै बोन फायर करियै गाने गुने गाये ते फिरी नचचे नुच्चे बड़ा मजा आया फिर अग्ग उग्ग लाइयै उ'दे आल चबक्खै नच्चे पता ते ऐ थुआनू जियां जंगल दे लोक करदे इ'यां नचदे नुचदे इ'यां बड़ा मजा आंदा इ'यां गै आहें कित्ता ठीक ऐ ते इ'न्ना मजा आया ना कोई साह्ब नीं ऐ ते दूआ ते फिर जिह्लै जियां आसें रातीं रातीं केह् होएआ फिर हाइकिंग करना स्टार्ट करी औड़ी जियां जियां चलदे चलदे रहे जियां जियां रातीं साह्नू फिर आहें इक शेर बी दिक्खेआ साढ़े लागो गेआ अस डरी गे बड़ा जिसलै दिक्खेआ सेर ते त्राह् निकली आ इयां बड़ा डरिये त्राह् निकली गेआ कि आग्गूं केह् आइया केह् नेई जियां जियां आहें अग्गें चलदे गे चलदे रेह् चलदे रेह् जिसलै हाइकिंग साढ़ी कम्पलिट होई ना उसलै जेह्ड़ा सूरज हा ओह् डुब्बा दा हा जिसलै हाइकिंग उप्पर पुज्जे उसलै सूरज डुब्बा दा हा इ'न्ना मजा आया ना उसी दिक्खने दा जिसलै सूरज प्हाड़ियें दे उप्परां निकला दा ही किरणां निकला दियां हियां मजा आदा दा हा हाइकिंग उप्पर निकलना कोई साह्ब नीं कि'न्ना मजा आना हा सारी थकान दूर होई ही साढ़ी सब किश हा ओह् उड़िया थकान इ'न्नी ही चढ़ी दी साह्नू कक्ख पता नीं लगेआ कि थकान बी होंदी कुछ कुछ नेई जियां जियां फिर साढ़ा अगले दिन फिर उसै दिन शामीं आसें पुजना हा खल्लै फिर आसें बड़ी जलदी कन्नै इक साढ़ी बी पूरी इ'यां सटरैच पूरी इयां खुल्ली गेई इ'यां शरीर हा खुल्लिया दूआ साह्नू उधर जिसलै मिगी पता लगी आ कि इ'न्ना ओह् ऐ इधर इस साह्बै दा इ'यां ओह् करना होंदा हाइकिंग कियां करनी होंदी ओह् एक्सपिरिंस साढ़ा जेह्ड़ा एक्सपिरिंस हा हाइकिंग उप्पर एह् दो एक्सपिरिंस हे जेह्ड़ा मिगी बड़ा मजा आया हा हाइकिंग करने उप्पर इक ते साह्नू सनाई ते औड़ेआ में इक फौजी भ्राऽ कन्नै गेदा हा में अपने ते दूआ इ'यै जिसलै नेशनल लान गेदा हा हिमाचल च गेदा हा नेशनल लान पैह्लें दो जगहा हाइकिंग कित्ती बड़ा मजा आया मगर आसें गी नजारा आया असें सनराइज ते सन राइज दिक्खेआ सूरज उगदे दिक्खेआ हा में इ'यै जिसलै नेशनल लान गेदा हा सूरज डुब्बदे दिक्खेआ हा हाइकिंग करदे में जिसले इत्थै गेदा हा अपने भ्राऽ कन्नै गेदा हा उधर आर्मी आह्ले कन्नै बड़ा मजा आ या हा हाइकिंग दे बड़े फायदे ते ऐ गै कन्नै इ'दे नुक्सान बी ऐ कि बंदा जिसलै स्लिप स्लूप होइया बंदा खल्ले खुल्ले पेइया हड्डी हुड्डी टूटने दा डर होंदा दूआ इ'दे बगैरा हड्डी हुड्डी टुटिया ते बंदा करी बी कक्ख नीं सकदा ना खेली सकदा ना कुछ करी सकदा ना कक्ख बी नीं घार गै बेई रौह्ग फिरी कक्ख नीं करने जोगा रौह्दा कक्ख नीं दूआ एह् फायदे बी बड़े ऐ इदे कन्नै साढ़ी बाड़ी सटरैच होंदी सब कुछ खुल्ली आंदा बाड़ी दा बाड़ी पार्ट जेह्ड़ा साढ़ा शरीर ऐ ओह् रक्त जेह्ड़ा साढ़ा खून ऐ जेह्ड़ा ओह् बी बड़ा साफ होई जंदा उ'दे कन्नै हवा होंदी साढ़े फेफड़े आस्तै बड़ी शैल होंदी बगैरा बगैरा बड़ा मजा आंदा बड़ा ही जैदा मजा आंदा हाइकिंग करने दा इ'न्ने फायदे ऐ कोई साह्ब नीं ऐ हाइकिंग जिह्दी बजहा कन्नै बड़ा ही मजा आंदा होर ते दूआ दूए फायदे हाइकिंग दे एह् बी ऐ कि इक ते बंदे गी एडवैंचर नमीं नमीं चीजें जानने दे बारै पता लगदा कि केह् ऐ किस साह्बै दी कि इत्थै केह् रौंह्दा केह् नेई केह् कुछ केह् ऐ उत्थै दूआ इक एडवैंचरस चीज होई जंदी ऐ त्रीआ जेह्ड़ा सनराइज ते सनसैट दिक्खने दा मजा आंदा जेह्ड़ा मजा सूरज उगगने दा आंदा ना ओह् कोई नीं आंदा में आखना हाइकिंग सारें करनी चाहिदी में ते आखना जिंदगी च इक ना इक बारी करनी चाहिदी कोई कोई गै बंदा होए जेह्ड़ा नेई करदा होग जेह्ड़ा एडवैंचर ऐ एह् जेह्ड़ियां चीजां में सैहन कित्तियां में ते दिक्खेआ मिगी ते मजा ही बड़ा आया ते में होर लोकें गी बी इ'यै आखना चाह्ना कि हाइकिंग जिंदगी च इक ना इक बारी जरूर करनी